हेलो ओला हांव साहिल उलयता आरे म्हाजे बॅग तुमच्या एका टॅक्सिन उरल्ला सो ते म्हाका कलेक्ट करपाक जाय आसलें हांव म्हाजो पिकअप पॉयंट आसलो पणजे पणजेसून हांव कांदोळे येयल्लो सो म्हाजे बॅग गाडयेनूच उरलें आनी आता हांव घरां पावलां सो आतां म्हाका म्हाजे बॅग इंर्पोटंट आसा सो म्हाका खंय मेळटले ते सांगा तुमी आनी जर गाडी ती दुसऱ्या कडेन गेल्या खंय जाल्यार ते टॅक्सी ड्रायव्हराक कॉन्टेक्ट करपाक म्हाका नंबर बिन दि तेजो कितें आनी खंय मेळोंक शकता तो की तुमच्या ऑफिसान येवन बॅग मेळटलें म्हाका की तुमी घरा हाडून दितले ते सांगा म्हाका कित्याक बॅगान म्हाज्या इंर्पोटंट सामान आसा सो मातशें सांगा तुमी म्हाका केन्ना मेळटले ते म्हाका बॅग चड करुन अर्जंट आसा सो बेगीन म्हाका नंबर दिवंक शकता जाल्यार नंबर दियात ते टॅक्सी ड्रायव्हराचो थॅक्यू